देखिए बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको न ज़्यादा गर्मी ही पसंद है ना ही ज़्यादा ठंडी ही बर्दाश्त है जैसे सजवन का पेड़ जिसको लौकी बोलते हैं लौकी का पेड़ ज़्यादा धूप लगे तो भी मुर्झा जाता है जीवित रहना मुश्किल है और ज़्यादा ठंड पड़े तो भी वह पौधा गल जाता है इसीलिए उसको जिन्दा रखने के लिए जीवित रखने के लिए पौधों को सही ढंग से रखने के लिए हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं जैविक खाद का प्रयोग करते हैं समय समय से दवा का छिड़काव किया जाता है जिससे वह बचा हुआ रहे जैसे सजवन के पेड़ को कम से कम गर्मी में पंद्रह दिन के ऊपर मौसम के हिसाब से ऐसी मौसम में गर्मी ज़्यादा है तो दस दिन पंद्रह दिन पर पानी उसमें अनिवार्य है और जितनी बार हम पानी देते हैं जैविक खाद का प्रयोग करके पानी दें तो वह ज़्यादा फायदेमंद है पौधा का पोषण सही रहता है फूल फ्रेस निकलता है फल फ्रेस निकलता है उसमें कीड़े नहीं लग पाते है कीड़े के लगने के लिए भी कीड़े का दवा का छिड़काव किया जाता है फल स्वच्छ रखने के लिए भी दवा का छिड़काव किया जाता है इस्प्रे किया जाता है अभी तो इस अभी तो तरह तरह का केमिकल तरह तरह का दवा यूज़ किया जाता है उसमें कीड़े नहीं लग पाते हैं फल देखने में भी सुंदर लगता है पौधा ज़्यादा सर्दी पर सजवन का पेड़ हो कदीमा का पेड़ हो बैगन का पेड़ हो आलू का पेड़ हो खेती हो जो भी हो वह ज़्यादा ठंडी पर गलने लगता है इसीलिए उसको नाइट्रोजन का जरूरत है गर्मी की जरूरत है तो गर्मी के लिए हम लोग यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं